साढ़ै इत्थै ब्याह् दियां बड़ियां गै ज्यादे रस्मां होन्दिया न जियां ब्याह् कोलां पैह्ले जेह्ड़े ओह् होंदे न तां ओह् जेह्के जागतै घर आह्ले होंदे न ते ओह् कुड़ियै घर जंदे न ते ओह् कुड़ियै दा हत्थ मंगदे न ते ओह् रस्म होंदी ऐ ते फ्ही ओह् जिसलै पक्खे दी जिसलै पक्कियां गल्लां करदे न ते उसदै बाद च फ्ही मैंह्दी रस्म होंदी ऐ जियां मैंह्दी रस्म होंदी ऐ हल्दी रस्मां होंदी जियां ते होर बी बड़ी सारियां रस्मां होंदियां न इ'यां गै ते जेह्ड़ी मैंह्दी रस्म होंदी ऐ ते इसदे बिच्च जियां जियां कुड़ी जिसलै मैंह्दी लोओंदे न उसदे बिच्च जेह्ड़ा उसदा जेह्ड़ा उसदा घरा आह्ला होंदा तां उसदा नांऽ लिखेआ जंदा ऐ मैंह्दी उप्पर उसदे हत्थै उप्पर ते कन्नै फ्ही जियां हल्दी रसम होंदी ऐ ते सारे मिलियै कुड़ी होर जागतें गी जेह्ड़े उं'दे जिंदे घर ब्याह् होंदा ऐ ते उ'नेंगी हल्दी लांदे न ते फ्ही उसदे बाद च जियां होर बी बड़ी सारियां रस्मां होंदियां न ते फ्ही जियां बरात औंदी ऐ ते फ्ही उसदै जियां उसदा दरवाजा ढकदे न ते कन्नै जेह्ड़ियां कुड़ियेै दियां सालियां होदियां न ओह् दरवाजा ढकदियां न ते गिफ्ट मंगदियां न ते उ'नेंगी फ्ही गिफ्ट दिंदे न ते कन्नै जियां फ्ही ओह् उ'नेंगी टिक्का जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा मरहाज़ होंदा जेह्ड़ा तां उसगी टिक्का लांदे न ते ते उसी टिक्का लांदे ते उसदा सुआगत करदे न ते इयां गै बड़ियां सारियां रस्मां होन्दिया न जियां फ्ही जियां जेह्ड़ा जेह्ड़े कुड़ियै दे मां प्यौ होंदे न ते ओह् कन्यादान करदे न ते ओह् बी रस्म होंदी ऐ ते फ्ही ओह् जेह्ड़े कन्या दे जेह्ड़े ओह् मतलब कुड़ी जागत होंदे न ते ओह् सत्त फेरे जेह्ड़े होंदे न ते ओह् अग्नि सत्त फेरे जेह्ड़े लैंदे न ते पक्कियां मतलब सत्त जनमें दा वादा करदे न ते फ्ही उसदे बाद फ्ही जियां बड़ी सारी रस्मां करदे जियां उसदे बाद उसदे बाद च जियां फ्ही जेह्ड़ी कुड़ी ऐ ते ओह् अपने दो दवें जनें कुड़ी जागत दोनों दवें ते ओह् अपने जिन्ने बी सारे जिन्ने बी घर बड्डे बड्डे स्याने जिन्ने बी होंदे न सारें दा आर्शीवाद लैंदे न ते फ्ही उत्थुआं ओह् निकली जंदे न उस घरा दा ओह् जंदे उठी न ते जिस बेल्लै ओह् उत्थुआं जंदे न ते फ्ही ओह् जेह्ड़ी कुड़ी ऐ ते ओह् अपने जेह्ड़े मुठ्ठी उप्पर ले मुठ्ठी उप्पर चावल दे चावल दियां जेह्ड़ी चौल होंदे न ते इ'नेंगी त्रै इ'नेंगी लेइयै होर जेह्ड़े सिक्के होंदे न इ'नेंगी लेइयै पिच्छै छंडदी ऐ ओह्दे उप्पर इक साइड घरै आह्ले पास्सै छंडदी ऐ ते जियां जेह्ड़ी सालियां होन्दिया न तां ओह् जूतें छुपाई रस्म होंदी ऐ जूतें छपांदियां न ते इयां गै बड़ियां सारियां रस्मां होन्दिया न